ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگ زراعت میں مشغول نہ ہونے کا انتخاب کر رہے ہیں حالانکہ ان کے خاندان میں اس کے ساتھ منسلک ہیں آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں زراعت کی اہمیت کیا ہے زراعت اس وقت بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل ہر کوئی زراعت اور کھیتی باڑی چھوڑ کر پلاٹ کو بیچ کر زمینوں کو بیچ کر ان میں گھر آباد کرنے میں لگا ہوا ہے اگر یہی سلسلہ زور و شور سے چلتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ ہم لوگوں کے پاس غلہ راشن گیہوں چاول کم پڑ جائے گا اور ہم لوگ بھک مری کی طرف بڑھتے جائیں گے لیکن اگر ہم نے اس پہ توجہ دیں ہمارا خاندان جو منسلک ہیں ہم خاندان سے الگ ہو کے کچھ اور کر رہے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے خاندان کے جیسے تجارت چھوڑ کر کھیتی باڑی زراعت کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور اس میں بھی تھوڑا سا لگیں جہاں زراعت بھی کریں اور تجارت بھی کریں کیونکہ زراعت بھی ایک تجارت ہے کیونکہ اگر کھیتی باڑی کریں گے جو غلہ اس میں سے نکلے گا ہم اس کو بیچیں گے اور بیچ کر ہم اس کو آگے بیچ خریدیں گے بیچیں گے ہم تو یہ بھی ایک تجارت ہے اور اگر آپ زراعت کرتے ہیں تو آپ اگر راشن کو سیدھا گورمنٹ کو بیچتے ہیں تو گورمنٹ آپ کو اچھا پیسہ دیتی ہے